جی ہم نے گوگل پے اور فونپے کا استعمال کیا ہے اور ہمارا تجربہ بہت صحیح رہا اچھا رہا کیوں کہ یہ بہت کنویریئنٹ ذری طریقہ ہے پیسے بھیجنے کا اب ہم گھر بیٹھے بھی کسی کو پیسے بھیج سکتے ہیں کبھی ہمارے پاس کیش ختم ہو جائے تو ہم اپنے آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے بینک سے ہمیں کہیں جا کے کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے ہم سکیورلی کسی کے پاس پیسے بھیج سکتے ہیں آسانی سے اور یہ ایک اچھا ذریعہ ہے پیسے مینیج کرنے کا